मां अॼ ताईं जेको ॿि दुनिया में बदिलाउ ॾिठो आहे मूंखे उहो सुठो ई लॻो आहे ऐं जॾहिं असांजे टाइम ते कोविड आयो हुओ तॾहिं ॿि सरकारु हुन खे चङी तरह सॼो ठाहियो हुओ मैनेज कयो हुयऊं माण्हुनि खे घर खां ॿाहिरि न कढण यो फैसलो ॿि कयो हुयो ऐं मूंखे विज्ञान में ॿि मूंखे जाम सुठो लॻंदो आहे असांजी दुनिया जाम अॻियां वधे थी ऐं जेके ॿि पढ़ाईंअ में आहे ॿारनि खे बि नंढे नंढे ॿारनि खे जंहिं वटि पेसा न आहिनि हुन खे ॿि पढ़ायनि जो फैसलो कयो अथऊं त इहो ॿि दुनिया में जाम सुठो बदिलाउ आहे ख़ाली जेको असांजे हिते दुनिया में जेकी लड़ाई झगड़ा थियनि था ऐं ग़रीब माण्हुनि खे वठी करे जेका मसला थियनि था जेका खेतीबाड़ी कनि था उहो ख़ाली मूंखे नथो वणे उहो ख़ाली थोरो बदिलाउ उन में बि अचण खपे जीअं उहो बि पंहिंजी सुठी ज़िंदगी जी सघनि ऐं उहो ॿि पंहिंजो ख़्वाइश जेका ॿि अथनि उहा पंहिंजो सभु पूरो करे सघनि